शहर में त गरीबनि जे लाइ सरकारी हॉस्पिटल ठहिया पिया आहिनि तॾहिं बि उन्हनि खे तकलीफ़ूं ईंदियूं आहिनि हुननि वटि छा पैसा न हुंदा आहिनि त गरीब माण्हू इलाजु न कराए सघंदो आहे अगरि उनिखे तकलीफ़ अची वञे त हिकदमु सोचींदो आहे के छा कयां मां हाणे कीअं पैसा आणियां कीअं कयां तॾहिं बि हिकु दफ़ो ग़रीब माण्हूं हिकु दफ़ो सरकारी हॉस्पिटल में वञी करे को कमु कराईंदो आहे पंहिंजो तकलीफ़ूं जो बि हुनखे तकलीफ़ आहे उहो डॉक्टर खां सही कराए वठंदो आहे ॿाइर जो माण्हू रहंदा आहिनि उन्हनि जे लाइ त ॾाढी मुश्किलात थींदी आहे की हॉस्पिटल पहुचण में ई ॾाढी तकलीफ़ थींदी आहे हुते गामनि में त हॉस्पिटल न हुंदा आहिनि हुतां खां शहर में वञण जे लाइ हुननि खे वॾी गाल्ह थी वेंदी आहे हुते पोहचण जे लाइ तॾहिं बि माण्हू कोशिश कंदा आहिनि कुझु न कुझु करे पंहिंजो कम करण जे लाइ पर तकलीफ़ूं ॾाढियूं आहिनि हिन टाइम ते की ग़रीब माण्हू छा करे वेही करे